हॅलो नागेश एजन्सी न्ही हांवें गॅस सिलिंडर बूक केल्लो पुणून हांव तो घेवपाक विसारलो म्हजो आरक्षण संदर्भ क्रमांक आसा पांच दोन स सात आठ णव शुन्य आनी आधार कार्डाचे निमाणे चार नंबर आसा सात आठ णव तरी म्हज्या आरक्षणाची स्थिती किदें आसा ती म्हाका कळोवची